एखन जे औद्योगिक अँ एखन आधुनिक समयमे औद्योगिक क्रान्ति छै ताहिमे जे अहाँके उद्योग करैलए चाहै छी तऽ सरकार बहुत प्रकारसँ से मदद करै छथिन जे अहाँके लोन चाही जेहन अहाँके कारोबार अहाँके चाहै छी ताहि मोताबिक सरकार लोन दै छथिन तऽ ओहिमे अहाँ सरकारसँ लोन लिअऽ आओर जे अहाँके चॉइस अइ जे हम एहि ढङ्गसँ ई बिजनेस करब से करू एहिमे कोनो अथी नहि छै सरकारके तरफसँ फुल अथी छै जे अहाँ ई बिजनेस करू आओर अपनो बढ़ू आओर देश साथे देशोके से समृद्ध बनाउ एहिसँ हमर देश विकसित राष्ट्र सेहो हैत आओर मानि लिअऽ जे अहाँ शिक्षेके लेल चाहै छी जे हमरा शिक्षा पइसा हुअए जे हम शिक्षा तऽ सेहो लोन अहाँके भेटत बिजनेसोके लोन भेटत अहाँके जे चाहबै सब प्रकारसँ अहाँके सरकार मदद करैलए तैआर छथि अहाँ खाली आगू बढ़िऔ आओर करिऔ तऽ निश्चित रूपसँ अहाँ से ओहिमे सफल भऽ जाएब